जोंनाथ' दामा बुरजाथारहाय बिगायाव एक हाजार होनांदों

हानोनो नागिरा हानोनो नागिरबावा खामलाफ्रा दाम बुरजा होआबानो जाया आरो दा एबारनियाबो बिदिनो जाजोबसिगोन माइफ्रानो दाबा माबायदि ओंखारो मोजां ओंखारबाथ' एक हाजारनि बारासो बिबावगोन ओरैनो जानला मोनला माइ गोयैआवनो दामा माबायदि बुग्दावो हाग्राबो गैला नालाय खामलाफ्राबो खम जाबाय बिदियावनो दामफ्रा बुग्दावला जोब्बाय

माइ हानाय माइ मारा होनायावबो दामा बुरजा जाथारबावबायसो आरो गारि भारा हरदो माइ मारानि हरदो गायनायनि जेबो लाबआनो थानो नागिरा मोजां माबाफ्रावलाय मोजां जायो बोरिफ्राव बांद्राय मोजां जानो नागिरा ओरैनो खामलाबायनो नागिरो हाग्राबो जायो मोननायालाय मोनो बोसोरसेनि जानोखौ मोननाय जायो मोननायावलाय मोननाय बादि मोनो गायनायनिफ्राय लानानै हानायनि जोबजासिम लायोबा खरसायानो थाया ओरैनो जोंलाय माबा मोननाय समाव मोननाय बादि मोनो लाबखौनो जायोना जाया नङाबा हाजिरायानो आरायस' गाहामबा दा साब्रै साबा लाबानो सानसेआव बेसेबांबा बुरजा थाङो ओजों गायनाय माइ मह'नसेआव दा आदस'खौनो मोनोना मोना बजा हिसाब लायो थिन थाखा लायो बजासेयाव दा हावै होबाय ओरैनो नङाबा जायाहाय मालायनि हा गायबा खस्थ'ल' बांसिन जायो औ दे